डॉक्टरें दी गल्ल सनानी ते केह् सनाचै पैह्लें ते हालत बड़ी जादा खराब ही जदूं दी एह् अंगूठा सिस्टम चले दा ना अदूं दा जेह्ड़ा सिस्टम ना सेट बैठी गेदा ऐ ना पैह्लें ते लोग डॉक्टर लगदे गै निं ऐहे कोई कुदै बड़े दा कोई कुदै बड़े दा कोई चाह् पीने गी जा दा कोई कुदै हॉस्पिटल दा ते पता निं पर जाना कुत्थें प्राईवेट आह्ले अपने नंद लैदे अपने दोआइयां दित्तियां ते घरा बी जनानियें गी गालां पवा दियां की उत्थें जंदियां दौड़दियां दौड़दियां बाऽ जनानियां जान केह् अस्ताला थ्होंदा कक्ख नेईं हैनी जां भी उत्थां दोआइयां उनें ई पूरियां थ्होऐ ते भी बी आक्खदा बंदा कि नेईं भई इत्थां दोआई पूरी थ्होंदी अस्ताल जन्ने आं ओह् इक्क निक्की हारी दकान खोहल्ली लैंदे मासा हारी ट्रेनिंग करदे जागत ते खोहल्ली ओड़दे दकान ते भई ओह्दे पर जाओ घरा आह्ले बजारै कोला पैह्लें घर कोई पैह्लें इस गल्ला ल़ड़ाई होई जंदी इक्क आखदा अस्तालै ई जाओ अस्ताल आह्लें किश देना नेईं ते घरै आह्सें कोला मंग्गो पैसे की भई दौ सौ रपेआ दे ते जाना असें प्राईवेट निक्की जेही दकानै पर ते ते उ'नें केह् करना म्हाराज दौ सौ रपेऽ दी मिगी निं लगदा कि दौ सौ रपेऽ दी दोआई आंदी होग कदें कुदै खंघ दी जिसी लग्गी दी होऐ हैनी ते डॉक्टरें जेह्ड़े अपनी नब्बै ज्हार रपेआ तन्खाह् लैंदे ओह् अपने खंदे पींदे ते मारदे अय्याशी माह्नूं आंदे ते बाहर बौहंदे घर अपने ऐं ते खाद्धी पीती ते अपने चाह् पीती अंदरें चक्कर लाया अपने घर शैल भरी लैंदे ओह् ते जेह्ड़े प्राईवेट आह्ले नंद उनें गी बी बज्झे दा शैल ते मरोंदा कु'न अस बेचारे गरीब लोग जि'नें दस्सें रपेंऽ दी टिक्की लै नी होऐ ते महां सगुआं पिच्छुआं ओह् रपेऽ दी होऐ असें कोई दौ रपेऽ दी कदें त्रैऽ रपेऽ दी चार रपे दी उन्ने दी बी देन तां अच्छी गल्ल ऐ म्हाराज पंज पंज सौ दी दोआई दे पैसे असें लोकें कुत्थां देने बाऽ चलो हून मोदी होरें खोल्लेआ एह् एम्स इत्थै हैन जेह्ड़े कुदै लोग कुदै पोस्टां होङन ते इत्थें चलियै कुदै ते चलो साढ़ा कम्म होई जाह्ग नेईं तां हालत हॉस्पिटलें दी इन्नी खराब ऐ इन्नी जादै खराब ऐ की तुसेंगी अस सनाई निं सकदे डॉक्टर बड्डे होन तां नर्सें ई सनान गै निं होंदा इत्थें दंदै ई पीड़ उट्ठे म्हाराज जाओ दंद पुटाने गी गे आक्खदे समान गै निं ऐ भी इक्क गड्डी करो हैनी दंद पुटाइयै भी इक्क गड्डी चाहिदी गै होंदी दर्द बड़ी होंदी उसलै दंदें ई दंदें ई दर्द बड़ी होंदी ते पैह्लें पंज सौ दा लैने ना गड्डी करनी कुसै दी अज्जकल पंज सौ दी गड्डी कुत्थें होनी ते भी दंऊ ज्हारें दी कीती गड्डी ते ज्हार रपेआ लेई लैआ उन्ने दंद पुट्टनै दा ते त्रं'ऊ ज्हारें दा पेआ म्हाराज ओह् ते अगर गौरमेंट नै तुसें ई डेंटल अस्ताल दित्ता हा ते उत्थै बेहियै दंद पुटाओ ना उत्थें उने पुट्टनै निं उनें आक्खना असें औंदा कक्ख निं ते अगर डॉक्टर होङन ते समान निं होंदा ते अगर समान होग ते डॉक्टर निं होंदा भई बड़ा मुश्कल ऐ इस आस्तै जेह्ड़ा डॉक्टर एह् मतलब कि जेह्ड़ा हेल्थ इंस्टीट्यूट ऐ एह् बड़ा जादा जरूरी ऐ